हेल' मेम आङो सासे गथ'नि पेरेन्ट आंनि आंनि आंनि फिसानि नामखौहाय इला इला ब्रह्म होनो बेयो माने प्रिस्कुलावहाय एडमिसन खालामजेननो नागिरदोंमोन नालाय ओमफ्राय नोंसिनि स्कुलावहाय एडमिसन मोनगोन नामा बेखौनो सोंहरनो कल खामदोंमोन ओमफ्राय बे एडमिसननि प्रसेसा मारै फिसफोरा मारै बेखौनो रायज्लायनो हरदोंमोन आरो अ माने औ बे प्रसपेक्टासफोरनिया मोजाङै डिटेल्स मिन्थियाखैना मोनाखै ओंखायनो बे नाम्बारावहाय आङो सासे लोगोनिफ्राय मोनदों आरो बे नाम्बारखौ बिनाबो फिसाया बेयावनो फरायो नालाय ओमफ्राय आंखौ बे नाम्बाराव कल खालामनो थिननायखाय कल खालामनाय जादों ओमफ्राय जेनेबा आं एफर्ट खालामनो हागोन ना हाया बेखौबो सोंहरदों आरो औ

औ औ ओमफ्राय माने बर्डिंनि माबाफोर दं नामा जेनेबा बर्डिं थानांगौ ना हस्टेल दोननांगौ उन्दैखौहाय औ माने फिसायाहाय दासो हाबजेनगोन ओमफ्राय हस्टेलाव थानो हागोन ना हाया जेनेबा एसे असुबिदा जायो नालाय एसे गोसोफोरखौ मारैबा मोनो पेरेन्ट्स हिसाबै माने एसे जेनेबा औ टिचारफोरखौ एसे फ्रेन्डलि मा होनो माबा खालामो नालाय आसा खालामो नालाय औ अह दे होमब्ला जागोन